औ ओह जों मिथिगौदि गोबां सुबुङानो जिउ राहा गावनि जिउ राहानि थाखाय ओह आबाद मावनायखौ सायख'वा मानोना ओह गोबां सुबुङानो सानो बाट मावनाया मोनसे नेहाथ खामानि नेहाथ थाबा नाथाय ओह आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो गाव गावनि जिउ राहा दानायजों लोगोसे गावनि न'खर गावनि ओह गामि समाज सिला बायदि बायदि बिथिङाव ओह जोङो ओह गोबां बिहोमा होनो हायो ओह जेरै आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो नोङो गावनि जिउखौ बा गावखौ थांना थाहोनो थाखाय नोङो जि आबाद मावगोन बे आबादखौ जानानैनो आबादनि जिथिनि ओह फसल बे फसलनि जिनाखि जामुं बे जामुंखौ जानानैनो नोङो नोंनि जिउखौ ओह एबा नोङो थांनानै थानो हागोन आरो बे आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो नोङो एबा जोङो ओह जोंनि न'खरखौ ओह सामलायनो हायो ओह जेरै रांखान्थियारि बिथिङाव ओह जोंनि न'खराव गोबां ओह रांखिन्थिनि गोनांथि जायो ओह जोङो जुदि आबाद मावनानै ओह आबाद मावनानै मोननाय जि फसलफोर बे फलसफोरखौ ओह जोङो फाननानै ओह एबा ओह जेरैखिजाया बिथिङै बेफार फालांगिरि बेबायदि बिथिंखै जुदि आबाद मावनायखौ बाहायो अब्ला जोङो गावनि न'खरखौबो सामलायनो हायो आरो थिग बेबायदिनो गावनि न'खरजों लोगोसेनो ओह गाव ओह जे हारियाव थांनानै दङ बे हारिनि थाखाय नोङो एबा जोङो जोंनि जि आबाद मावनाय बे आबादनि ओह गेजेरजोंनो नोङो बिहोमा हारियाव होनो हायो आरो बेबायदिनो ओह जोङो बिहोमानि गेजेरजों एबा आबाद मावनानैबो गावनि जिउ राहाजों लोगोसे दा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो बिहोमा ओह बेबायदि होनो हायो आफाद आबादनि गेजेरजों ओह जोङो गावनि जिउखौ थांना थानायाव एबा बिहोमा ओह होयो नाथाय गोबां सुबुङानो सानो ओह दि आबाद मावनाया मोनसे नेहाथ खामानि उन्दै थाखोनि एबा गोग्लैसोनाय थाखोनि सुबुङासो ओह बे हाबाखौ मावो बेखौ गोबां सुबुङानो सानो नाथाय ओह बि थारैनो गोरोन्थि ओह आबाद मावनाया गोनांथि ओरैबायदि बिथिंखैजा जों गोरों ओह गोनांथि होननानै सानो आबाद मावनानैनो एबा आब ओद मावनानैनो जि फसलखौ जोङो दिखांगोन बे फसलफोरखौ एबा जामुंफोरखौ जानानैनो आं जों जों बुहुमाव जेसेबांखिनि ओह सुबुंफोर थांनानै दङ जों बयबो थांनानै दङ बे आबाद मावनायनि गेजेरजों मोननाय ओह जि फसल एबा जामुं बेफोरखौ जानानैनो जोङो थांनानै दङ आरो आबाद मावनायनि जि गोनांथि बे आबाद मावनायनि गोनांथिया ओह बिनो जों आबाद मावनानै ओह जोंनि नांगौ जानाय एबा थांनानै थानांगौनि गोनांथि जानाय आदार जामुं बेफोरखौ जोङो ओह दिहुननानै लानो हायो आरो बेबायदियैनो जोंनि आबाद मावनाया थारनै गोनांथि ओह दङ मानोना आबादनि गेजेरजोंसो जोङो मोननो हायो जोंनि जामुं आदार जेरै मायनिफ्राय जोङो ओंखाम मोननो हायो ओह थिक बेबादिनो गमनिफ्राय जोङो आथा मैदा बायदि बायदि बेबादिनो मोननो हायो बिनिखायनो आबाद मावनाया जोबोद ओह गोनांथि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियावबो ओह जोङो गोबां नख'रखौनो एबा गोबां सुबुंफोरखौनो आबादनि ओह गेजेरजों ओह जिउ खुंबोनाय बेखौ जोङो नुनो मोनबोदों आबादनि सायावनो सोनारनानै ओह जोंनि बर' हारिनि गासैबो एबा गोबां सुबुङानो ओह गावनि जिउ न'खर बिदि गामि ओह गोबां बिहोमानि ओजो बाह जोङो थांनानै थाबोनायखौ नुनो मोन्दों